जम्मू च बड़े सारे ध्यार ते होंदे ऐं पर जियां कि दिवाली होई गेई होली होई गेई लोह्ड़ा होई गेई बसाखी होई गेई अपने अपने ध्यार ऐ ते जियां कि दिवाली बिच्च अस लोग दीप जलाने ऐं ते घरें घरें बिच्च दीप जलाने रंगोलियां बनान्ने घर बिच्च शैल पकवान बनान्ने शाम्मी बेल्लै पूजा करने लक्षी माता दी एह् के इयां दिवाली दी ध्यार होईया होर फिर ओह्दे बाद होली होई गेई जियां होली बिच्च अस रंग लान्ने अपने घर आह्लें गी रिश्तेदारें गी इयां म्ह्ल्ले आह्लें गी फ्रैंडस सर्कल बिच्च इयां अस लोग इक दुए गी रंग लान्ने आं ते इंजाए करने आं पानी बी सुट्टने आं मगर